हेल्ल' रबिराम रामसियारि औ नोंगौ बुं हेल्ल'

ओं ओं ओं

ओरैनोब्लाथ' जोंनि जायगायाव सोलोंथाय बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला दिनैनिफ्राय थ्रिस बोसोरनि सिगां खोब मोजां हालोद नङामोन जेरै बे समाव फरायनाय गोसो जानाय बा फरायनो हानाय गथ'फोर दंब्लाबो बांसिनानो रांखान्थियारि मोनसे गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जानायाव गाव गावनि गथ' गथायखौ स्कुलाव हगार हरनो हाया फोरोंनो हाया बेरा फारसेथिं मा जाहैबाय बे समाव गथ'फोरखौ हिन्जावसाबा बखालि दोननानै हौवासाबा लावखार दोननानै गाव बेथन मोननानै न'खर सामलायनाय बेबायदि मोनसे थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जानायाव फरायनायफोरनि फिथाइया बिदिनो खममोन दा बे समाव जिबायदि जोंनि बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ' गथाइखौ फेदेरनाय फोलावनायाव गोरों गोरा खालामनो थाखाय गावबो जे माखासे राङारि बिथिङाव राफोद जानांगौ माखासे बिथिंजों बेखौ रोङामोन नाथाय जों नुबाय दानि बे थासारियाव बिमा बिफाफ्रा दाउ अमा फिसिनानैबो आबाद फसल मावनानैबो फिसा खालामनानैबो एसे थाखा फैसा बुथुमनो रोंबाय गाव गावनि गथ' गथाइखौ फरायसालियाव हगार हरनो हानाय बेखिनि बयबो रांखान्थि बिथिङाव गसंनो हानाय बे मोनसे एक्केबारे मेगनजों नुनाय मोनसे माबा होनना बुंनांगोन आरो दा बेखौ

ओरैनो दाथ' बेसेन नाङै फराय बिजाब होबाय आपटु सेखेन्डारि लेभेलाव गाननाय जोमनायबो होबाय फरायसालि थांनाय गथ'फोरखौ जानाय लोंनायनि थाखायबो होबाय बे बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रा कलेज फरायनायनि मोगा मोगि जानांदोंमोन माखासे उसुबिदा जादोंमोन बेफोरो जोबदों उसुबिदा जुगाव बांसिन फरायनो हानाय खाबुखौ मोनदों आरो जो बे जायफोर फरायनानै इसे गोरों जाबोनाय बेफोरखौबो नुबाय फिसाफ्रा बेबायदि जानायनि थाखाय इसे राहा लानाय नुबाय आरो गथ' गथाइफ्राबो गोरों जानाय गथ' गथाइफोरखौ नुबाय गावसोरबो सोलोंबाय मोनदांनाय आरो बेबायदिनो इसे गोसो जानानै फरायनाय बे थासारिया दं आरो बर'फोरनि गेजेराव

अ जोंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय दे लाखिनोसै